जय झूलेलाल अचो अचो अचो हा असांजे होटल ते मस्त मस्त वैराइटी ठहींदी अथव हाणे नओं कुक रखियो आहे ऐं मस्त मस्त झींगा छा ठाहिया अथव तव्हां ॿ ॼणा खाईंदव न ॿियनि खे बि वठी ईंदव सभु मखण ॿखण थोरो गॾु ॾींदासींव न ऐं थोरो इहो बसरु बसरु विझी ॾींदा आहियूं जेको लीमा ऐं बसरु सभु तव्हां खे ॾींदासी न अच्छा हा चांवर अथव फुल्को अथव जेको बि तव्हां चईंदा ऑर्डर ॾींदा हा तव्हां जेको जेको जेको जेको तव्हां ऑर्डर ॾींदव लिखाए वठो असां पोइ घर में पहुचाईंदासीं हा हा भले रमेश अचु थोरो खणी त अचु टेस्ट कराइनि त हलो हा ॿ प्लेटूं तव्हां खे खपनि ठीक आहे तव्हां खे मां घरु वेठे पहुचायांव थी हा

हा हा रमेश हिकिड़ो कार्ड बि ॾेई छॾीनि त ॿिए कंहिंखे खपंदो त वठणु ईंदा न न न न तव्हां खे भेंण सेम शइ मिलंदव हा हा सत सौ सठ रुपया थियव जय झूलेलाल